औ आं दावबायफेरदों बास जों दावबायारिफोरनि जयै दावबायनाया मोनसे रोंगौथि गोनां आयदा मानोना गोबां दावबायारि थानायलाय बे बासाव सोलिनाय आरो आब्रुथि मानिनाया जोबोर गोनांथार मानोना गोबां जथायै दावबायारिफोर दावबायनांगौ जानायलाय बेनि सम आरो साखा फारा बेग एन बेगेज बेफोरखौ थि थि लानाय आरो सोलिनाया गोनांथार आङो गुवाहाटी कक्राझारनिफ्राय गुवाहाटीसिम जयै दावबायारिफोरजों दावबायफानायनि रोंगौथि दङ जेब्ला जों गुवाहाटी जु एबा जुनारसालि नायदोंमोन अब्ला फरायसालिनि गासैबो फरायसाफोरखौ लानानै दावबायनाय जादोंमोन बेयाव बिसोरखौ गासैबो गावसोरनो नांनाय नांनाय मुवाखौ लानो थाखाय बोसोन होनाय जादोंमोन जेरैहाय दै बथल बेगाव सोनानै लानाय लायट रिफ्रेशमेन्ट रेजेंगा जानो थाखाय गावनि मनायाव लाफानाय आरो माखासे गाननाय जोमनाय थि थि जुथा लंपेन्ट बायदि फसाग खालामनानै साखा फारा जाना ओंखारनाय बायदिफोरखौ जोङो बांसिनै नोजोर बोनानै दावबायनाय जादोंमोन